गथ'फोरा स्क्रिन नायनायनि गेजेरजों गोबां टाइमखौ खहा खालामो आरो बिसोर टाइमखौ नस्थ' खालामो बिसोर गावनि फिजिकेल एक्सारसाइसनि थाखाय बिसोर जेबो साना आरो बिसोर गथ'फोरा सानो जे मबाइल मोनबानो बिसोरो मबाइलजोंनो नांथाबनानै थायो बिसोर गावसोरनि गेलेनांगौ ना लेखा फरायनांगौ सम जेबो थाल लाया दानि गथ'फोरा गोरलैनिफ्रायनो मबाइल दैदावनानै मबाइल गैया गैयाबाथाय गोसोखौनो उसु खुथु मोनो बेखायनो जों गथ'फोरखौ हुदा एबा हबि खालामनांगौ गेलेनायनि गेलेनायनि हबि खालामनांगौ गासै गथ'फोरा गावबा गावनि फिजिकेल एक्सारसाइसखौ खालामनो हायो जों गेदेरफोरा बिसोरखौ थुलुंगा होनांगौ मानोना बिसोरो गथ'फोरा बादा होआब्ला बारा जालाङो मानोना बिसोरो मबाइल मोनबा बिसोरो मबाइलजोंनो दिन थाङो एबा स्क्रिन नायनायनि गेजेरजोंनो बिसोरो गोबां टाइम खहा खालामो आरो ब्रेनखौ नस्थ' खालामनानै लायो ओमफ्राय स्क्रिन नायबाय थायोब्ला मानसिनि ब्रेइना गाज्रि एबा सानब्रेग्रा जालाङो बेनिखायनो जों गथ'फोरखौ स्क्रिन नायनायनिफ्राय गोजानाव दोननांगौ आरो फिजिकेल एस्कारसाइस आरो गेलेनायनि सुबिदा होनांगौ बिसोरखौ गेलेहोनांगौ आरो थुलुंगा होनांगौ टाइम बायदि फरायनाय टाइम बायदि गेलेनाय टाइम बायदि जानाय टाइम बायदि बेरायनाय मोजां रुल्स एण्ड रेगुलेसन्स आखल दानांगौ मोजां गियान फोरोंनांगौ मोजां राव बाथ्रा फाव फेसनखौसो गथ'फोरनो फोरमायनांगौ आरो देखायनांगौ बिसोरो बिमा बिफानिफ्राय एबा एल्डार्स गिदिरफोरनिफ्राय बिसोर फल' खालामो जों गेदेरफोरा बिसोरखौ गोरलैफोरखौ मोजां बुजायनांगौ मोजां खिन्थानांगौ आरो मदद खालामनांगौ बिसोरनि थांखि एबा साननायफोरखौ बिजिरनानै बिसोरनि रोंगौथिखौ नायनानै बिसोरखौ थुलुंगा होनांगौ